मेरे लिए मेरे सबसे बड़े ताकत मेरे गुरु और मेरे परिवार है क्योंकि ओ हमेशा आपको सहायता करते हैं अगर कोई काम बच गया हो कि अगर कुछ भी किसी समय पर मुझे क्या ज़रूरत हो ओ सभी समय पर हो हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं और मेरे जो भी असुविधाएं होतें जो भी जहाँ कुछ होता है तो मेरे गुरु तो मेरे पास हो ही हैं तो सिखा के गुरु लेना चाहिए लेकिन जीवन का भी गुरु आपको ज़रूरत होगी और मेरे पास मेरे गुरु है तो मुझे ज़्यादा कष्ट नहीं करना पड़ता मतलब ओ मुझे बता देते हैं इस रास्ते में चलना चाहिए यहाँ ठीक है इस जगह पर यहाँ कर ऐसे करना चाहिए ये सब बता देते हैं जिसके लिए मैं सही पर चल सकती हूँ और कहाँ पर किस तरह से क्या करना है ओ भी मैं कर सकती हूँ और मैं अगर बात करूं तो मेरी कमज़ोरी मुझे लगता है मेरा कुछ कमज़ोरी नहीं है क्योंकि अगर आपके पास आपके परिवार और आपके गुरु हैं अगर ओ अगर तुम आपके बात उन सबका बात अगर आप सुनते हो तो आपकी कमज़ोरी कुछ भी नहीं हो सकती क्योंकि आपके पास सबसे बड़ी ताकत हे